मैं कुछ दिन पहले बज़ार से अपने घर के लिए एक हथौड़ा लाया था जो की बहुत ही अच्छा है मैं वो हेमर है जो हमारे घर के काम के लिए लेकर आया था वह मुझे अच्छे रुपए में भी मिल गया था वह सौ रुपए का मुझे मिल गया था बाज़ार से ओर वह बहुत ही अच्छा काम करता है मैं जिससे उससे किसी भी काम को करता हूँ मुझे कोई ईंट या पत्थर तोड़ने होते हैं तो वो भी आसानी से टूट जाते हैं वह बहुत ही अच्छा है उसमें ज़्यादा वजन भी नहीं है उसका हैंडल भी बहुत ही अच्छा है चुभता भी नहीं है बिल्कुल और उसमें वजन भी और उसका हैंडल भी हैंडल में भी वजन बहुत कम है इसलिए मुझे वो हेमर है वो हथौड़ा है बहुत ही पसंद आया